हाँ मैं दक्षिण भारत भारत का इडली सांभर सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं उसको घर पर ही खाना पसंद करूँगी क्योंकि जब हम बाहर का खा बाहर का खाते हैं तो वह जल्दी ही उसको बनाने के चक्कर में वह उसको वास्तविक रूप से नहीं बनाते हैं वह इसको सूजी में और अलग अलग अपने तरीकों से बनाते हैं और जिसमें कि अगर हम बाहर देखें तो बाहर वे चटनी और वास्तविक में जैसे कि वह कु अपने नारियल की बनती है वह वे उस तरीके से नहीं बनाते हैं वो उसको अलग अलग चीज़ें अलग अलग चीज़ें उसमें डाल देते हैं जो कि उसका वास्तविक जो उसका जो स्वाद होता है वह अलग वह बहुत अलग हो जाता है और हम जैसा ही घर में बनाते हैं हम इसको वास्तविक रूप से इडली और दाल को दाल चावल को हम पूरा भिगोते हैं इसको एक दो दिन तक एक दिन तक और और इसके अंदर खमीर उठाते हैं और उसको हम अपने वास्तविक रूप से बनाते हैं जैसे कि हमारे नारि गीले नारियल की चटनी बनती हैं हम उसी तरीके से उसको बनाते हैं उसके अंदर हम करी पत्ता डालते हैं और हमें करी पत्ता ऐसे ही बाहर के इडली सांभर में बहुत कम देखने का मिलता है और जैसा कि हम जानते हैं इडली सांभार हमारे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है इसके अंदर खूब सारे हमारे में होते हैं प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी हमारी काया के लिए बहुत अच्छे हैं और और जैसा कि हम घर में साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं इसलिए भी मैं घर पे खाना इसको पसंद करती हूँ